इस्कुलमे जेना कोनो भी ड्रॉइंग हम बचपनसँ छलए ड्रॉइंग हम करैमे बहुत मतलब हमरा मोन लगैत छलए हे तऽ बच्चा सभके जेना कोनो ड्रॉइंग हम सिखबैत छियै तऽ ओकरा पहिने हम कलरके बारेमे बतबैत छियै जे कोन कलर नेचुरलो कलर होइत छै मतलब आर्टिफिशियल तऽ कलर अबिते छै मने नेचुरल कलर भी छै कोनो भी जेना पत्ता गायके गोबर वगैरहसँ मिलाके कलर बनैत छै पहिने ओकरा हम बतेलहुँ तखन फेर हम बच्चाके जेना बस सिखेलहुँ जे कतय केना कलर कयल जाइत छै कोन कोन चीजसँ करबै तऽ बेसी नीक हेतै बचपनमे जेना कागजके गुड़िया बनैत छै कागज पहिने कप कपड़ाके बनैत छलै आब कागजके सेहो अहाँ ओकरा फुला कऽ पानिमे बोइल कऽ के गरम पानिमे दऽ के ओकरा फेर पेस्ट टाइपके बना कऽ फेर ओकरा जेना आकार मूर्तिके एकटा प्रकार अहाँ दऽ के फेर अहाँ अपन हिसाबसँ डेकोरेशन कऽ के अहाँ ओकरा मतलब गुड़ियाकेँ तैयार करू ओ आगूके समयमे आइके मतलब प्रोफिटमे ओ सेहो अछि अहाँ एक तरहसँ बच्चा नहि पैघोसभ करैत छथिन आ करबाक चाहियैन कियाकि ओहिसँ एकटा इनकमके सोर्स ओ भऽ गेल छै आइके टाइममे बरसातमे जेना नाव बनैत छै ओ भऽ गेल जे कि अहाँ पानिमे देलियै तऽ ओ अहाँके गलि जायत कोनो भी चीज ओकरा पर्मानेन्टली करयके लेल तऽ ओहि लेल नेचुरल चीजमे जेना भऽ गेल आकके पत्ता तखनसँ मेथी दरदमेदाके पात ई सभ किछु लस्सामे मतलब गोन्दके टाइपपर यूज होइत छै ओकर सभके पत्ताके अहाँ गोन्दमे तऽ नेचुरल चीजसँ अहाँके बहुत चीज एहन होइत छै जे बनैत छै